हेलौ सोरमोनथाय

औ औ औ सार क्लासाथ' थ्रिआव फरायोमोन सार ओमफ्राय माबाफोर जादोंमोन नामा

नंगौ खोमा दहायसो मोजांथारमोन जानायानो खालि पेकेटनि बुस्तुखौल' जायो नालाय सार बियो औ

जाहोबाय होम्बालाय सारा मोनसे खामानि मावदो आं एकदम बिराद गोनांथार खामानियाव फैदों आरो एसे गोजानावसो दंथ'फैयो आङो बाहेरानि माबायावसो जोंनि गामियाथ' बारा गोजान नङा स्कुलनिफ्राय पास किल'मिटारसोल' जायो ओमफ्राय दा आंसो न'आव गैया गुबुन जायगायावसो दंफैयो मोनसे गोनांथार खामानिखौ लानानै फैनाय जादों हारसिङैबो गैया ओमफ्राय दा सारा अननानै जोंनि बे न' खाथिनिनो हाबग्राबो दङ क्लास देरसिनाव नामा बिनिया मिथिंगा होनो बेखौ एसे नायहोथ'दो सारा जों दानो सहैनाय नङा एसे टाइम लागोन बांद्रायथ' गोजान जाया एसे माबायावनो जोंनि न' खाथिआवनो आरो न'खरसेसो बारबानो मोनगोन औ औ सहैगोन न'आवथ' मानसि दंखायो दंनायालाय बिबैबो दंखायो दा जोङो दानो सहैनाय नङा आरो जों एसे टाइम लागोन औ औ जागोन सार जेबो नङा बिनि आखायाव हरफाबानो औ ओंखामखौबो जालाङाखै नालाय गथ'आनो औ औ सारा माबा बे क्लास गेदेरनि माबाखौ क्लासफोर लादोंबाबो अन्नानै खोन्थाहैदोल'